ہیلو احمد کیسے ہو یار میں ایک گھڑی دیکھ رہا تھا آنلائن جو مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی ہے بہت زیادہ اچھی لگ گئی ہے لیکن میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہیں اور میرے بجٹ سے باہر ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم اپنی طرف سے پیسہ لگا دو اور وہ گھڑی بک کر دو میرے لیے یار تاکہ میں اس کو خرید سکوں تو میں تمہیں کچھ پیسہ ابھی دے دیتا ہوں اور کچھ بعد میں دے دوں گا مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی ہے اور میرے پاس اتنا بجت نہیں ہیں کہ میں اس کو بک کر سکوں اگر تم یار اتنا کر دو تو بہت بہت مہربانی ہوگی تمہاری یار ہاں کچھ پیسہ میں ابھی دے دوں گا باقی تمہیں میں بعد میں دے دوں گا ہوں ٹھیک ہے شکریہ